आज मेरेनचो म्हाजो यादिस्तीक बायकींग एक्सप्रिएन्स म्हटल्यार आमी कॉलेजींत आसताना एक दीस अशेंच बसलेले लॅक्चराक आनी बेजार येवपाक लागलो आनी प्लॅन जालो भायर सरपाचो म्हणून बायक घेवन बायकार बसलेच सगळें जाण फ्रॅण्ड स जाण आसले तीन बायक आनी कॉलेजीचें सगळ्यांचे सामान बॅगां बीन तें सगळें आनी भायर सरले पयलीं कॉलेजींतल्यान भायर सरले आनी वयता वयता अशें थारलें की काब दे राम वचपाचें तशेंच युनिफॉर्मांत बी आसतना आमी बायकी घेतल्यो आनी इल्ले इल्ले करून फुडें सरले पणजेच्यान पणजे वाटेंतल्यान मडगांव पावले तो मेरेन सगळ्यांचे ऑलमोस्ट थकप जालें कित्याक की स्कुटरी आसल्या कारणान फा फाटीन येता रोखडें आनी मदीं वाटेर रावन रावन रावन रावन सांजचे मेरेन आमी काब दे राम पावलें लक म्हणपाचो जाल्यार आमकां जेन्ना काब दे राम पावलें सारको सनसॅट पळोवपाक मेळ्ळो बायकी बी लावन आमी बऱ्या तरेन बसोन सनसॅट पळयलो फोटोग्राफी केली बायकां वांगडा फ्रेण्डा वांगडा आनी सनसॅटाचे बी आनी थंय सरल्यान भायर सरोन मागीर मदीं मदीं रावन आनी खंयचें कितें कितें पळयत दोन तीन बीच पळोवन रातचें अशें साडे धा अकरांक अशें कितें तरी घरा पावलें पावता पावता म्हटल्यार आमकां वयताना अशें थारावन असो वचूंक नासलो बेश्टे जस्ट भायर सरलेले लागींच खंय तरी वयतले म्हणून आनी पावतां पावतां आमी काब दे राम पावलें आनी येताना सगळ्यांत व्हडलें म्हणल्यार स्कुटरी हाडप ईज चलयता चलयता त्रास जावप फाटींत दुखप आनी स्लो योवपाक जाय कित्याक की नवीनच तेन्ना स्कुटर हातीन घेतलेली चड अशी हातीर बसोंक नासली आनी तेच्या खातीर भंय दिसतालो कित्याक की हायवे आसा गाडयो फास्ट चलता ते त्या हेतून सुशेगाद एक लायन करून स्लो स्लो स्लो स्लो आमी गेले आनी परत येतानाय स्लो स्लो येयले त्या हेच्या मागीर जो कॉन्फिडन्स वाडलो तेच्या मागीर आमी खुबश्यो ट्रीप मारली बट सगळ्यांत याद येता ती कित्याक की इतको लोंग वचप फस्ट टायम नवीनच बाक शिकलेलो नवीनच लायसन्स काडलेलें आनी अशेंच फ्रेण्डा वांगडा भायर सरून इतके पयस आमी पावलें म्हुणून ती सगळ्यांत खास अशी म्हाज्या खातीर ट्रीप जरी ती चड व्हडल्या किलोमिटरांची नासली लागींच आसली तरी पूण ती खास ट्रीप